विज्ञापन वधीक में वधीक माण्हुनि वटि पहुचे हुनजा घणेई तरीक़ा आहिनि रेडियो में रेडियो आहे टी वी आहे सोशल मीडिया आहे समाचार पत्र आहिनि मैगजींस आहिनि वॾा वॾा रोडनि ते लॻियल हुओ होडिंग्स आहिनि हिन सां विज्ञापन माण्हुनि खे पंहिंजी तर्फ़ आकर्षित कंदो आहे मुंहिंजे हिसाब सां विज्ञापन माण्हुनि खे वधीक जानकारी ॾेई करे उन्हनि जो ज्ञान वर्धन कयो आहे पहिरीं जीअं माण्हुनि खे कंहिं ॻाल्हि जी या कंहिं प्रोडक्ट जी ख़बर न हूंदी हुई पर विज्ञापन जे ज़रिए उन्हनि खे प्रोडक्ट जे बारे में या कंहिं योजिना जे बारे में पतो लॻी वेंदो आहे त हुन सां हुन उहो काफ़ी यूज़ करे उन्हनि शयुनि जो फ़ाइदो वठी सघनि था